जयपुर जिले में आवास विकास तो बहुत हैं अगर कोई यहाँ पर बाहर से आकर काम करना चाहता है तो वो कर तो सकता है पर उसको रहना करना काफ़ी महँगा पड़ता है क्योंकि यहाँ के बाजार ये सब चीजें तो उसको सही दामों में मिल जाती हैं पर अगर हम देखें कि अगर उसे कोई ज़मीन यहाँ पर खरीदनी है या अपना रहने का कोई ठिकाना चाहिए तो वो उसको काफ़ी महँगा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कमरों के ही काफ़ी किराए हैं तो किरायों में जैसे छोटा कोई कमरा है तो उसमें उनको पाँच हज़ार तीन हजार के किराया पड़ेगा तो वो जमीन खरीद ही नही सकते हैं यहाँ पर बाजारों में सुविधाएँ काफ़ी हैं उन्हें आसपास खाने की चीजें सस्ती मिल सकती हैं कपड़े सही रेट में मिल सकते हैं यहाँ पर उनको दिक्कत तो नहीं होगी पर रहने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना कर सकते हैं